हँ घर मे बनेलहुॅं नेबो देलहुॅं पानि देलहुॅं सब किछु दए कऽ आ नून देलहुॅं सब किछु दए कऽ नेबो बनेलहुॅं शर्बत बनेलहुॅं पिए जाइ गेलहुॅं सब आदमी आ पी लेलहुॅं तऽ नीक लागल नेबो पानि तऽ नीक लगै छै कहुना लोक पीबै करै छै ठंडी रहल गरमी रहल तऽ ओसब पीबै केलक ठंडा दुआरे बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर पी पाकऽ आ तब उठलहुॅं तब फेर सत्तू जे बनेलहुॅं तऽ सत्तू आनलहुॅं सत्तू आनिके तब सत्तू मे गारि कऽ पीलहुॅं तऽ ओहिमे सत्तू मे तऽ आओर नेबो परै छै नीमक परै छै सब किछो परल सब किछु परैक अपन पीलहुॅं अपना घर मे नीक लागल जेना तेना पीलहुॅं पीलहुॅं बना उना कऽ पीलहुॅं आ अपन केलहुॅं सब किछु घोरि घारि कऽ बड़ नीक लागल पिए मे सत्तू लए आनलहुॅं नेबो लए आनलहुॅं सब किछु लए आनलहुॅं कीन कऽ अथी नीमक लए आनलहुॅं ओहिमे का सत्तू मे घोरि कऽ जे दै छै से नीमक लए आनलहुॅं आनि कऽ पी लेलहुॅं घोरलहुॅ सब माइ पूत पी लेलहुॅं नहि होइया तऽ वएह नहि भेल सत्तू के अथी तऽ नहि अनलहुॅं तऽ नीमके नून लए देलहुॅं कनी चीन्नी दए देलहुॅं कनी नेबो दए देलहुॅं सब किछु दए कऽ घोरि देलहुॅं घोरि कऽ आ सब माइ पूत पी लेलहुॅं आ ठंडो भेल नीक लागल ओना तऽ